ہم لوگ ہم لوگ پہلے ٹیلیفون وہ سادہ والا ٹیلیفون استعمال کرتے تھے اور اسی سے صرف وہ آؤٹ کال ہوتا تھا اسی سے بات چیت ہوتی تھی اسی سے ہر سماچار معلوم ہوتا تھا اب تو موبائل اسکرین ٹچ والا موبائل آ گیا ہے اور اسی اسی پر سارا چیز مہیا ہے پورا گوگل اسی سے اب چلتا ہے پہلے والے موبائل میں ایسی بات نہیں تھی صرف بات چیت ہوتی تھی اور اب تو اب اسٹرین ٹیسٹ میں اس میں پڑھائی ہوتی ہے آنلائن پڑھائی ہوتی ہے آنلائن اگجام ہوتا ہے اور اس میں سارے ڈاکومینٹ موجود ہوتے ہیں اس میں واٹسپ اور فیسبک وغیرہ یہ سارے چلائے جاتے ہیں اس میں بینک کا لین دین اکاؤنٹ پے پی ٹیم پی ٹی ایم وغیرہ سارے کا انتظام ابھی اسکرین ٹیپ موبائل پر اسکرین ٹچ موبائل پر ہی استعمال ہوتا ہے اس لیے اب جو بھی چیز ہے یہ ٹکنالوجی اتنا ترقی کر گیا ہے اتنا ترقی کر لیا ہے کہ ساری دنیا مٹھی میں ہے ہزاروں کلومیٹر کی بات منٹوں میں ہم فیش ٹو فیس کر سکتے ہیں واٹسپ پر ویڈیو کالنگ کے ذریعہ فیش ٹو فیس بات کر سکتے ہیں یہ سائنس اور ٹکنالوجی کی ہی دین ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم لوگ کو کہیں جانے میں آنے میں کافی پریشانیاں تھی اب نئے ٹکنالوجی سے فون سے تو ہم لوگ ریلوے کا آرکشن کر لیتے ہیں اور آنے جانے کا وقت معلوم ہو جاتا ہے اور سونے اٹھنے بیٹھنے کا سمئے معلوم ہو جاتا ہے دن کا سمئے تو موسم کے بارے میں بھی نئے موبائل سے اسماٹ فون سے نئے اسماٹ فون سے سارے معلومات ہو جاتے ہیں ہر موسم کا تبدیلی موسمی تبدیلی موسم کا اچانک بگڑنا کیسے بھی یہ سارے صرف ہم اسماٹ فون سے دستیاب ہو جاتے ہیں بہر کیف یہ سب بھی سائنس اور ٹکنالوجی کا دین ہے